تلنگانہ میں تفریحی منظرنامہ ہندوستان کی دیگر ریاستوں سے اس لئے الگ ہے کہ یہاں پر ایسی جگہ ہے جس سے ہر کوئی یہاں دنیا بھر سے آنا پسند کرتا ہے تلنگانہ میں حمایت ساگر ہے جس کی لمبائی بیس کلو میٹر ہے اس کو بن بنانے میں پورے ترانوے لاکھ لگے تھے اور اسے انیس سو بیس میں بنایا گیا تھا حمایت ساگر کا نام ان کے ساتھ ہی نظام کے بیٹے حمایت علی خان کا نام دیا گیا مرگان بھی نیشنل پارک پورے تلنگانہ میں مشہور ہے کیونکہ اس میں کئی طرح کے جانور ہیں جیسے کہ مونگوس لومڑی سانپ پینتھر جنگلی بھالو وغیرہ یہ پارک معین آباد منڈل میں ہیں جو حیدر آباد سے پچیس کلو میٹر کی دوری پر ہے